ہمارے صنفی میں سب کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور بہت پیار سے رکھا جاتا ہے اور انہیں ایک سکھایا جاتا ہے اور آپس میں جو رہتے ہیں ان میں محبت کرائی جاتی ہے کہ لڑے نہیں اور ساتھ میں مل کے کھیلا جاتا ہے چاہے وہ بیٹ کرکٹ ہو بالی بال ہو بیڈ بلا ہو اور ہاکی ہو جو بھی کھیل ہو تو اسے پہلے سکھایا جاتا ہے انہیں ساتھ میں رکھا جاتا ہے بہت سارے ہانی رہتے ہیں تو انہیں آپس میں رہنے کے بعد پھر آپس میں کومپیسن ہوتا ہے ان میں پھر وہ کھیلتے ہیں آپس میں ہی تو ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی ان میں لڑائی جھگڑے کروانا یہ سب صحبت وہ نہیں دیتے ہیں پہلے سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ پیار سے رہنا ہے ساتھ میں رہنا ہے ساتھ میں کھیلنا ہے اور سب کا انعام ہوگا تو اس وجہ سے وہ سب ساتھ میں رہتے ہیں اور ساتھ میں ہی ساتھ میں رہنے کے بعد ہی کھیلتے ہیں نہ کوئی لڑتے ہیں نہ اس میں کوئی وہ نہیں دیکھتے مذہب وذہب سب بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں اور کھیلتے ہیں